میری پسندیدہ جگہ ہے تاج محل آگرہ کیونکہ وہاں پہ تاج محل ہے اور وہ بہت ہی سندر ہے اور مجھے اسے دیکھنے کا بہت بہت ہی اس کی خواہش ہے اس کو دیکھنے کی کیونکہ تاج محل جو ہے کہتے ہیں کہ تاج محل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شاہجہاں بادشاہ نے ممتاز محل کی یاد میں وہ تاج محل بنوایا تھا ان کی یاد میں وہ ان کی محبت کی ایک نشانی ہے اور تاج محل واقعی بہت سندر ہے مجھے اسے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے میں میں چاہتی ہوں کہ میں آگرہ جاؤں اور وہاں پہ تاج محل کو دیکھوں تو میری فیوریٹ جو جگہ ہے وہ ہے آگرہ